برتن دھونے کا استعمال اس طریقے سے کریں پہلے آپ پانی چالو کریں پھر برتن کو رکھیں ایک جگہ اکٹھا کریں جو جو دھونے کے لیے ہے اور جو دھونے اس میں پھر پانی رکھیں اور اس کو پھولنے کے لیے رکھ دیں کافی ٹائم تک آدھا ایک گھنٹہ تقریباً رکھیں اور اس کے بعد جب ہو جائے تو پھر سے صابن رکھیں اس کو دھونے کے لیے جو کہ اچھے سے صاف ہو جائے اس اچھے سے دھوئیں صاف کر کے اور وہ صاف ہونے کے بعد تھوڑی دیر دو تین بار پانی سے دھوئیں پھر صاف کریں پھر اس کو خیر کپڑے سے پوچھیں کہ یہاں دیکھ لیں کہ اس صحیح سے صاف ہوا کہ نہیں اگر نہیں ہوا تو پھر اس کو آپ پانی میں رکھ کر اچھے سے کر کے صاف کر کے رکھنا کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو کہ تیل والے ہوتے ہیں جو کہ صحیح سے صاف ہوتے نہیں اس کے لیے کچھ الگ سے ایک لکوڈ آتا ہے دھونے کے لیے اور اس کو آپ پہلے پانی پھولنے کے لیے رکھ دیں کافی ٹائم تک پھولے گا اس کے بعد پھر دیکھیں کہ تھوڑا لیئر میں آ جائے تیل اوپر اوپر لگے کہ ہاں ہو جائے پھر اس میں آپ لکوڈ رکھیں لکوڈ رکھنے کے بعد آپ اس کو پھر تھوڑی دیر اور چھوڑ دیں تاکہ اس پہ اچھے سے جو تیل رکھے ہوئے ہیں جمے ہوئے ہیں جو اوپر آ سکیں چپچپاپن جو ہے دور ہو سکے اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے صاف کریں تیل میں لکوڈ والی جب تک پھر اگر نہیں ہوا پھر آپ دوبارہ اس کو پھولنے کے لیے رکھ دیں کیونکہ وہ تیل والے رہتے ہیں صحیح سے صاف نہیں ہوتے کوکر میں گندگی رہتی ہے اس کو آپ پھولنے کے لیے رکھ دیں اور اس کو پھر لکوڈ رکھیں لکوڈ سے پھر صاف کریں اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ کہیں پہ ایسا گندا نہیں یا تیل والا نہیں ہے کہ جو صاف نہیں ہوا اس کو آپ صاف اچھے سے کریں ہائجینک ہاتھ ہاتھ کا اپنا اچھے سے دھوئیں اور اس میں آپ ہائجینک سے بچے بیکٹیریا سے بچے کیونکہ اس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اسی سب کو خیال رکھتے ہوئے پہلے آپ اپنے آ ہاتھ اپنے سے اچھے سے دھویں پھر دھونے کے بعد آپ اپنا ہینڈ واس کر لیں ہاتھ دھو لیں دیکھ لیں کہ اگر لکوڈ سے اگر صاف ہو گیا تو اس کو آپ صاف کر کے کپڑا سے پوچھ پاچھ کر اچھے سے رکھ کر اور رکھ دیں صاف ہو گیا ہوگا